असांजे देश जी तरक़ीअ में सरकार जो ॾाढो वॾो हथु आहे असांजी आर्थिक व्यवस्था में ॾाढो सुठो वाधारो थिओ आहे धीरे धीरे ई सही पर सुठो वाधारो थिओ आहे असांजे शहर में जीननि जूं फैक्ट्रीयूं आहिनि ऐं घणियूं ई घटि मुनाफ़े ते कमु करण वारियूं फैक्ट्रीयूं आहिनि जीअं त पेपर फैक्ट्री क्लोथ फैक्ट्री पनियूं बंद करण खां पोइ जीअं ई सरकार ऑडर ॾिनो पनियूं बंदि करण जो पेपर जूं फैक्ट्रीयूं ठहियूं उन जूं थैलियूं ठाहिण जे लाइ पेपर फैक थेलियूं ठहियूं कपिड़नि जूं थैलियूं ठहियूं जंहिंसां असांजे देश के फ़ाइदो थिओ ऐं इंटरनेट बैंकिंग सां माण्हूअ जो वक़्तु ॾाढो थो बचे ट्रांस्पोर्ट जी बचति थी थिए घरु वेठे माण्हू कम करे बैंक में वञण जे बिना सभु कमु थी थो वञे न कोई लाइन थी लॻाइणी पए बैंक में न कोई किथे भाड़ो खर्चे वञिणो थो पए घरु वेठे डिजीटल सभु कमु थी थो वञे सरकार असांखे क्रेडिट कार्ड जी बि सहूलियत ॾिनी आहे इहा सिर्फ़ु इंटरनेट बैंकिंग जे करे ई थी आहे जीअं त माण्हूअ खे ओधरि मिलण में मदद थी मिले उन खे उहो टाइम मिली थो वञे ट्रिनि महिननि जो जीअं त उहे पेसा पोइ चुकाय सघनि त इहा हिक वॾे में वॾी मदद आहे असांजे हिकिड़े फाइनेंशल सपोर्ट थी मिली वञे